अच्छा लक्ष्मण साह्ब बोला दे अच्छा ओह् मिगी दो त्रैऽ डिशां भेजी देयो आलू टिक्की चोम्पां दो चोम्पां आलू टिक्की होर बर्गर पिज्जा तिन्न चार चीज़ां भेजी गै देई ओड़ो तुस ते में इ'त्थें बाह्र थुआढ़ा वेट करानी आं जल्दी जल्दी गै आयो तुस अ जादै लेट निं होई जायो अ जल्दी आई जायो ठीक ऐ अच्छा अच्छा होर ठीक ठाक अच्छा अच्छा हा हा हा हा हा मम्मी यार केह् तुस